गुजरात सरकारु पंहिंजे कमनि में पारदर्शिता आणण लाइ ऑनलाइन सिस्टम ते जेको आहे हूअ ॾाढो ज़ोर ॾिनो आहे ऐं उन्हीअ में ई जेको आहे हो करप्शन ऐं भ्रष्टाचार जेको आहे उहो चंङो कंट्रोल में थी थो वञे पियो अॻिमें जीअं माण्हूनि खे राशन ते राशन न मिलंदो हो पर हाणे त जेको माण्हू वेंदो हूअ वञी करे उतो पंहिंजो अंगूठो हणंदो तॾहिं ई उनखे राशन मिलंदो त इन हिसाब सां ऑनलाइन सिस्टम जेको हर कंहिं शइ में ऐं आंदो वियो आहे उनसां गुजरात सरकारु जेको आहे उहो पारदर्शिता सां कम करे रही आहे पर उनजे बावज़ूद बि घणेई इंफ़ोर्मेशन माण्हूनि खां आर टी आई में घुरी सघंदा आहिनि ऐं हुननि खे पहुंचाएणी हूंदी आहे महीने जे अंदरि त उन हिसाब सां बि जेको आहे करप्शन तें इन्हनि ते लगामु लॻे थी पई पर उनखां पोइ बि हीअ चइजे त देश जे अंदरि चाहे गुजरात जे अंदरि इन्हनि कमनि जे लाइ त अञा घणो कुझु करण जी गोर्मेंट खे जरूअत आहे